आमी हांव गेमी खेळटा तो म्हणल्यार पयलीं म्हणल्यार आमचो इ फुटबॉल ती आमी दुसऱ्या बारा बीन खेळपा मेळटा म्हजे फ्रेंडा बारा तशेंच ती एक फुटबॉल गेम आनी ती खेळटा तेन्ना आमच्यो स्कील बी वाडटात आनी तशें आमी कितें करून खेळपा तें कळटा तशें आमी तें रियल लायफा इम्प्लिमेंट करता तेन्ना आमकां त्यो स्किल बऱ्यो आदारा पडटात कित्याक मोबायलाचेर सावन शिकून आमी अशेको फिजिकली खेळपा वता तेन्ना आमकां बऱ्या पडटा आनी तशेंच आमकां जायते प्लेयराचेर आमकां मोटिवेशन येता आनी जशें आमचे रॉनाल्डो तशेंच आम कितें करून खेळपा तें तशेंच आमकां एक गेमीची एक आवड अशी जाता आनी ती गेम आमकां लायक जाता तशें म्हणल्यार आमची दुसरी गेम खेळटात ती म्हणल्यार बी जी एम आय आनी ती खेळटात तेन्ना आमचे फकत बी जी एम आयाचेर न्हय पूण आमच्या दुसऱ्या गॅमीचेर बीन आमचे रिफ्लॅक्स वाडटा आनी तशेंच आमचे आय कॉन्संट्रेशन बीन बरें जाता आनी ही गेम आमी आमच्या फ्रेंडा थंय बीन खेळटात थंय आमी एक बाराबर बसून खेळटा तेन्ना मज्जा येता आनी तशेंच आमच्या फ्रेंडा बारा कम्युनिकेशन बी बरें जाता आनी तें आमकां दुसऱ्या फुड्या उलयता तेन्ना बीन आदारा पडटा आनी तशें आमी दुसऱ्योय गेम खेळटात जातूंत आमी आमगेल्यो ब्रेन यूज करून सगलें टास्क करपा पडटात आनी त्यो करपाक मज्जा येता आनी अशें करून आमकां कॉन्फिडस येता आनी मोटिवेट बी जातात